हम लोग खेती बाड़ी करते हैं इस साल गेहूँ की फसल हुई है अभी तो तैयार नहीं हुआ है प्याज लगाई हूँ थोड़ा किसानी में पैदावार नहीं परसल हुआ था इतनी महँगाई हो गई है सरकार नहीं सोचती है कितना महँगा है धान गेहूँ कैसे कैसे हम लोग ये चल रहा है जी खा रहें हैं गरीब हैं इंसान भी अभी तो हम ही लोग दो कुंटल गेहूँ खरीदा समझो इतनी महंगाई है नहीं हो पाया परसाल अनाज तीस रूपये किल किलो गेहूँ खरीदे हम लोग इस साल कितनी महंगाई है हम लोग इतना मेहनत करते हैं कैसे कैसे ले कर रुपये पैसा उधार बाढ़ी करते करते अपना पेट पालते हैं कर्जा ऋण करके खेती बाड़ी करते हैं सरकार कुछ भी नहीं समझता है देने लेने के लिए पैसा कौड़ी गरीब के लिए कुछ सहारा हो जाए कुछ नहीं और कोटा भी नहीं मिलता है पहले मिलता था अभी एक दो महीना बीत जाता है अंगूठा लगवा लेता है बोलेगा देंगे वो भी नहीं मिलता है बराबर तो यही सब बात है और हम लोग ऐसे गेहूँ की फसल हुई है अभी तो हम लोग सोच रहें ठीक ही है फिर आगे चलके देखा जाएगा क्या है कैसा है और देखेंगे हम लोग गोरू नीलगाय तो कितनी नासिक चर दे रहे हैं छोटे गोरु छोड़ छोड़ के सांड बड़ा सब खराब कर देते हैं कैसे क्या करे इंसान कैसे जिए खाए अपना पेट पाल रहा है यही सब बात है घर में हम लोग यही करते हैं धूप में काटो पीटो ये करो वो करो इतना नुस्कान हो क होता है हम लोगों को कैसे कैसे करते हैं आ छोटा गोरु छुटा हैं सांड सब वही सब खराब कर देते हैं आलू प्याज़ लगाओ कुल उपार देते हैं कैसे कैसे हम लोग मेहनत करके करते हैं सब यही हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं गृहस्ती में यही सब है घर का काम अनौखी आओ माजो धो यही सब काम घर का परिवार देखना चलाना यही सब काम है